भारत में घर में खाइण पकाइण जे लाइ गैस सिलेंडर जो तमामु वधीक उपयोग थींदो आहे गैस सिलेंडर एलपीजी सां भरियलु हूंदो आहे जेको बाहि खे तेज़ी सां पकड़ंदी आहे वारी गैस आहे इन करे घर में गैस सिलेंडर जो उपयोग कंदे असांखे सुरक्षा जा उपाय करणु खपनि हमेशह जॾहिं एलपीजी सिलेंडर जो उपयोग कंदासीं त हुन में आई एस आई मार्क थो हुजणु खपे असांखे इहो पकु करणु खपे त इहो असली डीलर खां ई गैस सिलेंडर ख़रीदो वियो आहे न कि फ्रॉम काला बाज़ारी वारे सिलेंडर असांखे न ख़रीद करणु खपे गैस सिलेंडर जी डीलिवरी कंदे वक़्तु असांखे इहो चेक करणु ज़रूरी आहे त गैस जी ठील सील ठीकु लॻल हुजे ऐं हिन जी सेफ्टी कैप में कोई छेड़कानी न हुजे इन कारणु एलपीजी जो लीकेज थी सघे थी त भयानक विस्फोट बि थी सघे थो सिलेंडर वठणु जे समय कंहिं समतल जॻह ते असांखे सिधो रखणु खपे ऐं उते हवा सुठी अचणु खपे असांखे पकु करणु आहे त गैस सिलेंडर जे आसे पासे काई अहिड़ी शइ न हुजे जीअं कैरोसिन न रखियलु हुजे जिते विस्फोट थी सघे थो गैस खे लॻाइण जे लाइ सर्विस या डिलिवरी व्यक्ति अचे त हुन जी मदद सां ई सावधानी तरीक़े सां असांखे गैस फिट करणु खपे दुर्घटना जे कारण गैस खे रोकण जो उपयोग गैस सिलेंडर जो नॉब हमेशह बंदि करणु खपे असांखे गैस जो स्टोव जो नॉब बंदि करणु खपे ऐं गैस जी अगरि असां कुछ गंध महसूस कयूं त असांखे बंदि गैस जो नॉब बंदि करणु खपे गैस सिलेंडर लीक थियणु जो का वॾी दुर्घटना खां बचण जे लाइ किचन में किचिन जे कमरे में गैस डिटेक्टर लॻाइणु खपे जिते असांखे गैस असांखे गैस सिलेंडर रखंदा आहियूं असांखे हमेशह स्टोव गैस जो जेको पाइप हूंदो आहे समय समय ते हुन जी जांच कराइणु खपे त उहो लीक त कोनि थी रहियो आहे गैस पाइप गली त कोनि वियो आहे असांखे अहिड़े नमूने सावधानी सां उपयोग करणु खपे त गैस सिलेंडर में जीअं ई बाहि पकड़ंदी आहे विस्फोट थींदो आहे त घर जे सामान खे नुक़सान पहुचाईंदो आहे असांखे पंहिंजे परिवार खे गंभीर चोट न लॻे असांजो सुझाव आहे त जॾहिं बि असां गैस जा कयूं था असांखे होम इंशोरेंस बि करणु खपे ऐं मेडिकल इंशोरेंस बि करणु खपे जीअं अगरि काई दुर्घटना थी वई त असां फाइनेंशियली सुरक्षित रही सघूं धन्यवाद